ہاں السّلام علیکم وعلیکم السّلام ماڈرن پبلک اسکول سے بول رہی ہیں پرینسپل ہاں میں فہد کی پرینٹس بول رہی ہوں ہاں سب ٹھیک ہے اور سب آپ بتائیے ٹھیک ہے ہاں وہ وہ فیملی ٹور جا رہا تھا ہمارا نیکسٹ ویک ممبئی لیو کے لیے بچے کے لیے لیو کے لیے یونٹ ہاں یہ تو ہے کہ جائیں گے تو یونٹ پہلے کرا لیجیے نہ آپ پریپریشن تو کروا ہی دیا ہے ساری تو یونٹ تو آپ پہلے لے لیجیے نہیں ابھی کیا کر سکتے ہیں ابھی سر جانا پڑ گیا ہے تو کہہ رہے تھے کہ یا پھر آنے کے بعد ٹور سے آنے کے بعد لے لیجیے یا پھر ابھی لے لیجیے کیونکہ پریپریشن تو ہے آنے کے بعد بھی دے دیں گے یا پھر ابھی اگر چاہیں تو ابھی لے لیجیے ہاں یہ تو ہے ہاں تو کب تک مطلب یونٹ ٹیسٹ ہو رہا ہے ابھی نیکسٹ ویک جانا ہے تو اچھا اچھا تو کب تک اِدھر نہیں ہو پائے گا اِس ویک نہیں ہو پائے گا اچھا اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم کہے ایک بار بات کر لیں ٹھیک ہے